अबे तो उठा ना

जी मैडम जी बोलिए अरे का है ना मैडम बड़ी तबियत ख़राब हो रही थी मेरी आज जी जी हाँ हाँ जी मैडम हम उसी हिसाब से तो बनाते हैं खाना अरे मैडम हम तो कम ही डालते हैं अब हो जाता है वो अपने अपने आप ज़्यादा अच्छा मैम अच्छा मैडम माफ़ कर दीजिए अगली बार से ध्यान रखेंगे अरे नहीं ना मैम तो एक काम करिए चार्ट बना के दे दीजिए हम तो दीवार में चिपका दें अब आप खड़ी रहोगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा चलिए और कुछ काम था का मैडम